ہلو سر آپ انس ٹریول سے بات کر رہے ہیں سر مجھے اپنی فیملی کے ساتھ مرادآباد جانا ہے تو کیا آپ کے یہاں کوئی ایسی گاڑی ہوگی جو مجھے مرادآباد تک پہنچا دے میں اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایک پروگرام ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس گاڑی سے جاؤں اسی گاڑی سے واپس آ جاؤں جی جی سر ہم سات لوگ ہیں تو کون سی گاڑی بہتر رہے گی ہمارے لیے اچھا اینووا ٹھیک ہے سر پھر اینووا کر دیجیے اور کیا کرایہ پڑے گا دس ہزار روپئے آنے جانے کا سر یہ تو کافی زیادہ ہے کچھ کم کر لیجیے تاکہ مجھے بھی آسانی ہو کچھ زیادہ نہ پڑے نہیں میرے خیال سے سات ہزار کافی رہے گا ٹھیک ہے سر تو مجھے منگل کے دن صبح کے وقت نکلنا ہے اور دن کا پروگرام ہے پھر ہم شام کے ٹائم تک واپس آ جائیں گے تاکہ رات دس گیارہ بجے تک اپنے گھر پہنچ جائیں ٹھیک ہے سر تو یہ کنفرم کر دیجیے اور آپ کو میں ایڈریس جو ہے وہ واٹس اپ کر دوں گا اور ڈرائیور کو جو آپ بھیجیے گا اسے بولیے گا کہ وہ صبح صبح جلد میرے گھر پہنچ جائے تاکہ ہم وقت پر گھر سے نکل سکیں